हाँ भैया नमस्ते मेरे घर में वाला काम करना है अरे पाँच छः कमरे हैं इसमें पाँच छः कमरे में दो दो एक एक कमरे में दो दो खिड़कियाँ हैं लैट्रिन्ग बाथरूम किचन है अच्छा तब कब आ रहे हैं

तो ठीक है सब आप जैसे करिए आप जैसे कहिए मतलब कि ठीका पा करेंगे कि

अच्छा दस पन्द्रह दिन लगेगा समय में है न अच्छा तो यहाँ शादी भी है तो बाकी ये है कि इतना समय मत लीजिएगा थोड़ा जल्दी ही कीजिएगा क्योंकि जो काम है ना और है हो जाएगा अरे हम तो उससे कम देना चाहते हैं हमेशा काम हाँ हाँ हर तो है बाकी तो कम कीजिए आठ सौ आठ हजार में हो जाएगा क्या अच्छा चलिए ठीक है अच्छे से नहीं मेरे घर पे ही आके कर दीजिएगा तो सही रहेगा हाँ आए एक दिन आ कर पहले देख लीजिए हाँ हाँ लेते आइएगा और देख लीजिएगा कि इसमें क्या क्या लगेगा वो समान मँगा दिया जाएगा हाँ हाँ हाँ ठीक है